हैलो जी जी हमको खरीददारी करना था फर्नीचर का सामान जैसे पलंग और हो गया पलंग कुर्सी टेबुल क्या प्राइस जे कम सम कितना होगा पचास हज़ार में होगा क्या और कम से कम कितना दें ओ टेबुल का क्या दाम है जब जैसे टेबुल हमको अलग से लेना है तो उसका क्या दाम लगेगा कुर्सी पलंग और कम वाला भी है और कोई सामान कुर्सी में कम से कम दाम वाला कुर्सी टेबुल और टेबुल मतलब कितना भेरायटी का है और सब सबसे कम दाम सबसे कम दाम वाला नहीं है पलंग हाँ पलंग का मतलब पलंग बोलिए सबसे कम दाम में और सबसे अच्छा हाँ टेबुल और कुर्सी मिला के पैंसठ हज़ार ठीक है बताते हैं आपको हाँ मतलब कब मिलिएगा लेने कब आएंगे हाँ ठीक ठीक ठीक है ठीक है बताते हैं ठीक है रखिए